साढ़ा जेह्ड़ा एह् जगा ऐ जम्मू कश्मीर एह् काफी फेमस ऐ धार्मिक स्थल स्थल गी लेईयै अगर अस बिजनस दे नजरिये कन्नै दिक्खना चाह्चे ते इध्दर दे जेह्ड़े जिन्ने बी धार्मिक स्थल ऐ ओह् बाह्र दे लोकें दी अट्रैकशन दा उनेंगी बड़ा मोहि त करदे नै उनेंगी पसंद आंदे नै ते एह् जिन्ने बी धार्मिक स्थल अगर अस अच्ची तरां उंदे पर उनेंगी बचाईयै रखचै जां जो बी साढ़े ओह् हैरिटेजड ऐ साढ़ा अगर अस उनेंगी बचाईयै रखचै ते ओह् साढ़े बिजनस गी जां ब्यापहार बी बड़ावा देनें च बड़ा उंदा इक योगदान होई सकदा बड़ा अच्छठा इक भुमिका होई सकदी ऐ एह्दे इलावा साढ़ा खेत्तर बड़ी सारी जेह्ड़ा नैचुर्ल चीजां नै उंदा उत्पाद होंदा ऐ जियां साढ़ा खेत्तर च चावल दी पैदाबार बड़ी अच्छी होंदी ऐ बड़ा अच्छी कवालिटी दे चावल इत्थें पैदा होंदे न ठीक ऐ जेह्ड़े कि बाह्र दे विश्व लैवल पर प्रसिध्द नै और साढ़ा जेह्ड़ा शैह्र ऐ एह्दे बिच्च बड़े अच्छे अच्छे बनस्पति अच्छे फ्रूटस फल सब्जियां सुक्खे मेवे एह्दे बास्ते बड़ा फेमस ऐ ते एह् सारी जेह्ड़ी चीजां न लोकल लैवल पर होंदियां नैं इनेंगी अस बिजनस दे रूप पर उंदै आस्तै यूस करी सकदे न जियां साढ़ै इत्थें अखरोट दी पैदाबार बड़ी अच्छी ऐ बदाम दी पैदाबार बड़ी अच्छी ऐ एह्दे इलावा केसर जेह्ड़ा अच्छी बल्ड लैवल दे अच्छी कवालटी दा जेह्ड़ा केसर ऐ ओह् साढ़े इस राज्य बिच्च जां साढ़ी इस रियास्त च पैदा होंदा ऐ ओह् सारी चीजां असैं अपने एह्दे बिच्च इसी बिजनस दे रूप च बार बार रूज़ करी सकने आं एह्ॅदे इलावा पशू पालन साढ़े इद्दरदे लोग जेह्ड़े नै पशू पालन करदे नै पशू पालन जेह्ड़ा ऐ ओह् बी लोगें दा इक जरिया बनी सकदा ऐ पशू पालन ऐ फिर एह्दे इलावा इध्दर साढ़े एरिया बिच्च मशरूम इक सब्जी ऐ ओह्दा पैदाबार बड़ी अच्छी होंदी ऐ एह्दे इलावा रेशम दा कीड़ा ओह्दे पालन बिच्च पालन कीता जंदा ऐ ओह् बी ऐज़ ए ब्यापहार ओह्दे कन्नै केह् रेशम सिल्कबार्म जिसी बोलनें आं ओह् ओह्दी पैदाबार कीती जंदी ऐ उसी बी असैं बिजनस दे रूप च अस इसतेमाल करी सकने आं होर साढ़ा जेह्ड़ा शैह्र ऐ इसी सीटी ऑफ टैंपल बोलेआ जंदा ऐ ते सीटी ऑफ टैंपल इस लेई बोलेआ जंदा कि साढ़े रियास्त बिच्च हर इक मतलव अट्ठ दस कीलो मीटर कुते ओह् मनदर नै जां कोई ना कोई धार्मिक स्थल नै और एह् धार्मिक स्थल जेह्ड़े नै इध्दर दे लोकें बास्ते बी इक अच्छी ओह् प्ररणा दे स्त्रोत नै और जेह्ड़े बाह्रदे लोग नै काफी अट्रैक्ट होंदे नै काफी उनेंगी अच्छा लगदा इस जगा पर जात्तरा करना इङ्दे इलावा साढ़ी जेह्ड़ी रियास्त ऐ एह्दे बिच्च एह्दा जेह्ड़ा तापमान ऐ एह्दा मौसम ऐ क्लाईमेट ऐ बौह्त जादा अच्छा ऐ और एह् अच्चा कलाईमेट होनें दी बज़ा कन्नै कोई बी अगर असैं फसल कोई बी सब्जी कोई बी असैं ब्यापहार उगाना चाह्चै कोई बी सब्जी उगाना चाह्चै कोई बी फल उगाना चाह्चै ओह् बड़ी अच्छी कवालटी दा होंदा ऐ एह्दे इलावा पशू पालन जेह्ड़ा करने आं ओह्दे कन्नै साह्नू जेह्ड़ा ओह् खाध बगैरा ऐ उंदा जेह्ड़ा बेस्ट प्राडैक्ट ऐ जेह्ड़ा ऐनीमलस दा जानवरें दा बेस्ट प्राडैक्ट ऐ ओह् असें खाद दे रूप च बी असें यूज़ करी सकने आं ते इस आस्तै अस आक्खी सकने आं कि बड़े सारे ऐसी सोरसिस नै बड़ी सारी ऐसी चीजां नै जेह्ड़ियां कि साढ़े बिजनस गी ब्यापहार दे रूप च अगर अस उनेंगी यूस करचे ते ओह् काफी थोआनू फायदा देई सकदे नै